आसामाव जि हारिफोर दं बिस्रा गाव गावबागाव हारिमु

हमना ला बर' बर'आबो गावनि आंगो हारिमु दं बे एसामिस एसामिसाबो गावनि आंगो हारिमु दं बेफोरबायदि आरो जेरै बर'निखौ बुङोब्ला जो बैसागु बैसागु रंजानाय मागो मागोनि बेलागुर सावनाय बेफोरबायदि माला बैसागु बैसागु होनोब्ला जोङो मा होनो बर'फोरनि आमाइ थुख्ल' बिखानि खावसे होन्नानै जोङो मिन्थिनाय जायो बैसागुआ मोनसे रंजाथायारि फोर्बो होन्नानैबा जों सान्नानै लानो हायो सानो बे रंजानायाव जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय आदा बाजै गासैबो रंजायो मोसायो आरो बेहाय मा होनो उन्दैआ गेदेरखौ खुलुमो गेदेरा उन्दैनो सनमान होयो बेफोर बायदि बिदिनो गाव गावबाव हारिमु दङ जोंनि जे आसामाव आसामनि सिङाव थानाय जे हारि हारिसाफोर दं बेफोरो गाव गावबागाव हारिमु दं आरो